ہمارے تلنگانہ میں بہت ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے اور اچھے سے بڑھ رہی ہے اور اگے چل رہی ہے اور موسمیات کے ٹیکنالوجی بھی بہت اچھے سے چل رہی ہے پانی پڑنے سے پہلے بھی پتہ چل جاتا ہے ٹیکنالوجی انتی فاسٹ ہو چکی ہے فصلیں بھی بہت ساری اگ رہی ہیں کساناں بہت محنت کرتے ہیں اور ان کی مایوسی مایوسی ہر وقت اچھی لگتی ہے جو انسان کرتے ہیں آبپاشی آبپاشی ہر ایک چیز میں بہت اچھی لگتی ہیں مکینزم مکینزم مکینزم ہر چیز میں بہت ہی ہے ہر چیز اس سے سیکھ سکتے ہیں ٹیکنا ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ ہے ہر چیز ٹیکنالوجی سے ہی تو ہوتی ہے مینگوز اور چلی ہی وہ فصلیں میں بہت اچھے آم کھجور یہ وہ مرچی بہت سارے وغیرہ چیزیں اگتے ہیں ٹیکنالوجی انتی فاسٹ ہو چکی ہے ہر چیز ہر وقت اچھی لگتی ہے